شہری اور دیہی اسکولوں کے درمیان بہت سارے فرق ہیں اور یہی فرق اگر دور کر دیے جائیں تو ہمارے ملک کے ہر اسکول سے قابل اور عقل مند بچے نکل کر سامنے آئیں گے دیہی اسکولوں میں بچے زمین پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں جبکہ شہری اسکولوں میں بینچ اور سیٹ پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں دیہی اسکولوں میں بچے اکثر کتابوں اور کاپیوں سے محروم رہتے ہیں جبکہ شہروں میں ہر بچے کے پاس ساری کتابیں ہوتی ہیں دیہی اسکول میں بچوں کو کمپیوٹر پروجیکٹر وغیرہ میسر نہیں ہوتا جبکہ شہروں بچے اب انہیں چیزوں سے پڑھ رہے ہیں شہری اسکولوں میں لیبورٹی ہوتی ہے اور دیہی اسکولوں میں لیبورٹی نہیں ہوتی شہری اسکولوں کے بچے اے سی یا پنکھے میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور دیہی اسکولوں کے بچے بنا بجلی والے اسکول میں پڑھتے ہیں اور شہری اسکولوں میں آر او سسٹم لگا ہوتا ہے وہیں دیہی اسکولوں میں پانی کی صرف ٹنکی ہوتی ہے